جی ہاں میں نے رضاکارانہ طور پر سفر کرنے کا تجربہ کیا ہے خاص طور پر ایسے مقاصد کے لیے جو کمیونٹی کی بہتری یا خیرات کے حوالے سے تھے ایسے سفر کے دوران میرے تجربات اور مشاہدات نے مجھے کافی کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کیا ایک بار میں نے ایک بین الاقوامی خیراتی تنظیم کے ساتھ مل کر دور دراز کے علاقے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا جہاں بنیادی سہولتیں محدود تھیں اس سفر کا مقصد مقامی لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانا تھا ہم نے وہاں صحت کے بارے میں آگاہی پھیلانے تعلیم کے مواقع فراہم کرنے اور بنیادی بنیادی ڈھانچے کی مرمت جیسے کاموں میں حصہ دیا سفر کے دوران سب سے پہلے جو چیز مجھے محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ مقامی ثقافت اور زندگی کا طریقۂ قار مختلف تھا ہمیں وہاں پہنچتے ہی اپنی توقعات کو نئی حقیقتوں کے مطابق ڈھالنا پڑا ہم نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا اور ان کی زندگیوں کی سادگی اور صبر نے ہمیں بہت کچھ سکھایا بعض اوقات زبان کی رکاوٹیں اور مختلف ثقافتی روایات چیلنجز پیش کرتی تھیں لیکن مقامی لوگوں کی مدد اور رہنمائی نے ان مسائل کو حل کرنے میں مدد فراہم کی ایک خاص لمحہ جو میرے دل پر گہرا اثرا چھوڑ گیا وہ تھا جب ہم نے ایک مقامی اسکول میں تعلیمی سامان فراہم کیا بچوں کی آنکھوں میں خوشی اور ان کے والدین کا شکر گزار رویہ ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ہماری کوششوں کی اہمیت کو واضح کرتا تھا اس سفر نے مجھے اس بات کا قائل کیا کہ ہر چھوٹی مدد بھی کسی کی زندگی میں بڑا فرق ڈال سکتی ہے یہ تجربہ صرف دلی سکون ہی نہیں بلکہ عملی مہارتوں میں بھی اضافہ کا باعث بنا رضاکارانہ طور پر سفر کرنے کا تجربہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنے کا موقع ملتا ہے یہ سفر نہ صرف دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تھا بلکہ خود کی شخصیت کی تعمیر اور عالمی منظر نامے کو سمجھنے کا بھی ذریعہ بنا یہ تجربات ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی تبدیلی تب ممکن ہے جب ہم اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عملی طور پر کام کریں اور یہ سفر کی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم سب میں دنیا کو بہتر بنانے کی اور اچھا کرنے کی طاقت اور قوت اور لیاقت اور صلاحیت اسی طرح کی بہت ساری ہمارے اندر قوتیں اور صلاحیتیں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے ہم دنیا کے بہتر بنا سکتے اور نکھار اور سنوار سکتے ہیں